हाँ मुझे विज्ञान विज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं विज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आई थी मुझे उस दिन बहुत ख़ुद पर गर्व हुआ था मुझे बहुत खुशी हुई थी विज्ञान विज्ञान मैंने ट्वेल्थ में भी लिया था अभी भी है उसे मुझ पर मुझे है न मुझे बहुत अच्छा लगता है साइ विज्ञान विज्ञान से है न बहुत कुछ सीख सकते हैं मैंने मुझे विज्ञान विज्ञान